میں نے بہت سی جگہوں پر چڑھنے کو کوشش کی ہے بہت سی جگہ جگہوں پر چڑھنے کی کوشش کی ہے اور میں بہت محنت ذوق و شوق سے چاہتا ہوں اور محنت انسان کے کام آتا ہے مثلاً برف پر بھی میں چڑھا ہوں اور اونچی اونچی عمارتوں اونچی اونچی عمارتوں بلڈنگ وغیرہ پر چڑھا ہوں اور ریت پر بھی کافی میں چلا ہوں ریت پہ چلنے ٹھنڈک میں ریت پر چلنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے